खेलों का लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्स की यह वक्ति खेल के महत्वपूर्ण को बयान करने के लिए पर्याप्त है खेल ना केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान दे कर सक्षम बनाते हैं वरना वर्तमान युग की सकारात्मकवादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पाद सहनीय तथा विनम्र बना कर एक बेहतर मानव समाधान के रूप में बदलते हैं खेलों की महत्वता को दुगुना प्रत्येक समाज की सभ्यता में स्वीकृति मिलती है रामायण महाभारत से ले कर प्रिगो रोमन दंत कथाओं में होने वाले खेलों का ज़िक्र इस बात का प्रमाण है पुनः वो लोकप्रिय की प्राहबरी शुरुवात यह स्पष्ट करती है कि खेलों को स्थानीय महत्व मिलता है वर्तमान परिवेश एवं जीवन शैली में आज मनुष्य जब अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहा है ऐसे समय में खेलों का महत्व हो जाता है खेलों द्वारा ना केवल हमारी दिनचर्या नियमित रहती है बल्कि ऊंचा उनकात्मक ब्लड शुगर मोटापा हृदय रोग जैसी बीमारियों की सभनाओं की आवश्यकता नियुक्त करने की इसके अलावा खेल द्वारा हमे स्वयं को चुसतता चुस्त रखने में भी मदद मिलती है जिससे हम अपने दायित्व का निर्वहन सकारात्मक पर करते हैं एक अच्छी जीवन जीने हेतु अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है जिस प्रकार शरीर को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार खेल कूद से भी स्वस्थ जीवन हेतु अत्याधिक महत्वपूर्ण है खेल बच्चों और युवाओं के मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों ही के लिए अति आवश्यक है नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ना ज़रूरी है परंपरागत रूप से भारत के मध्यम वर्ग की धारणा रोज़गार परखता के लिहाज़ से खेलों के प्रति नकारात्मक रही है खेल कूद को मनुष्य के वैधानिक विकास व रोज़गार प्रति में उपाधि मानते हुए कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग लोगों बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब परंतु बदलते समय के साथ यह साबित हो गया कि खेल मनुष्य के विकास में उत्पादन नहीं करना और सहायक है बग़ैर शैक्षणिक उपाधि के लिए भी सचिन तेंदुलकर द्वारा अर्जित यह समाधान लोकप्रिय अति इस तरह बात के सुंदर उदाहरण है सचिन तेंदुलकर द्वारा देश सर्वोच सामान भारत रत्न प्राप्त करना परिवर्तन प्रतिशत है खेलों की महत्ता को दर्शाता है कि आज सचिन ही नहीं वरना सुनील कुमार सानिया मिर्ज़ा अभिनंदन बिनोद साईना नेहवाल मेरी कॉम व महेंद्र सिंह धोनी जैसे नाम ने सफलता व समूह एवं उत्साह के आयाम गढ़े हैं उससे समक्ष संस्थाओं शिक्षा का परिणाम गोल हो जाता है सरकार खेल में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अनेक पुरस्कार से सम्मानित करती है अर्जुन एवं द्रोणाचार्य जैसे परुस्कार इसी श्रेणी के खेल रत्न पुरस्कार है जो भारत में खेल से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सरकार द्वारा खिलाड़ियों को गुरु द्वारा को प्रधान किए जाते हैं हमारे देश के कई महिलाओं यहाँ पी टी उषा सानिया नेहवाल सानिया मिर्ज़ा अन्य दुनिया भर की कोशिश की थी और व्यवस्था